से जानुवारि जिगुजौ गुजिथाम जिथाम मार्च जिगुजौ गुजिबा नैजिबा जुन नैरोजा से नैजिदाइन आगष्ट' नैरोजा नैजिसे थामजि अक्ट'बर नैरोजा नैजिथाम